مجھے اپنے بچپن کے سفر کا اشتراک یاد ہیں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گھوما کرتا تھا اور مجھے وہ جگہیں بھی یاد ہیں بہت اچھے سے جہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جایا کرتا تھا جیسے کہ انڈیا گیٹ اندرپرستھ پارک چلڈرین پارک اور مہرولی اپنی نانی کے یہاں جانا یہاں کے سفر میرے بہت بہت زیادہ تھے اور مجھے آج تک یاد ہیں انڈیا گیٹ میں جایا کرتا تھا میرے امی پاپا لے کے جایا کرتے تھے مطلب صبح جاتے تھے دوپہر کے ٹائم جاتے تھے ہم جاتے تھے وہاں پہ کھانا پینا گھر سے لے کر جاتے تھے وہاں جا کر کھانا پینا ہر چیز کرنی پھر رات کو آئس کریم کھانی وہاں پر سائکلس ہوتی تھیں وہ سب کرنا فوٹوز کھنچوانے یہ سب چیزیں اور مہرولی ہم اس لئے نانی کے ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے دو مہینے کی چھٹی جو ہے نا اس میں چلے جایا کرتے وہاں کے ہمارے سفر بہت اچھے تھے پھر وہاں سے ہمیں ماما گھمانے لے کے جاتے تھے مہرولی وہاں کا سفر میرے بہت اچھے تھے اور مجھے بہت یاد تھے اور اندر پرستھ پارک وہاں پہ جھولے وغیرہ ہیں بچے جانا پسند کرتے ہیں چلڈرین پارک وہاں تو بچوں کے لئے جھولے ہی ہیں تو یہ سارے سفر مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور یاد بھی ہیں